मेरी फैवरट रेसिपी च आंदे न तड़का चौल जेहडे़ कि चौल बनदे न पर उंदे च तड़का पाने पौंदा जियां कि पैहलें ओह् रेसिपी इयां बनदी ऐ जियां पहले तेल पाओ फिर उस तू बाद ओहदे च प्याज पाओ बगैरा पाइयै बनदी फिर ओहदे च सब्जियां पाइयै हल्दी बगैरा जो बी मसाले ना ओह पाइयै उस तू बाद सब्जी पानी जियां गोभी मटर प्याय टमाटर सारा कुछ पाइयै फिर उसदे बाद थोडे़ पक्कने दे परैंत ओहदे बिच चौल पाने ते उंदे बारबर दा पानी पाने दे बाद पानी पाना ते फ्ही ओहदे बाद चौल पकाने इस साढ़े उत्थै तड़के आहले चौल निक्के निक्के बडे़ ज्यादा पसंद ना एह् इत्थै बडे़ गै फेमस ना रेसिपी जेहड़ी ऐ एह् बड़ी गै तौले बनी जंदी ते इसी फिर ओहदे बाद जिसले सर्ब कीता जंदा ते उस उसी देहीं कन्नै खाई सकने देहीं कन्नै होऐ फिर इयै जेहड़ा इत्थै ग्रांई लोकें दा पसंदिदा जेहड़ा घरै च बनदा घ्यो कन्नै सर्ब करी सकने एह् मेरी फेबरट रेसीपी ते जद बी में अपने घर जन्नी आं जां जद कि में इद्धर रौहन्नी आं काॅलेज बसोली ऐ ते में इद्धर रुम लेईयै रौंहनी आं जद में घर जन्नी आं तो में सारें कोला पैहलें अपनी मम्मी गी बोलनी आं कि मेरे आस्तै तड़के आहले चौल बनने चाहिदे ते फ्ही मिकी खाई लैन्नी एह् मिगी बडे़ ज्यादा पसंद ना